आङो तिनालि बाजारनिफ्राय सियार गंसे बायनानै लाबोदोंमोन आङो बायनाय समाव एसे मोजां नुदोंमोन नाथाय आं बिखौ बारा मोजां मोनाखिसै आरो बारा जोरनाय बायदि जानाय नङा बायदि मोनदों आङो